पहिले जे छै से हमसब चूल्हा पर खाना बनाबै छलहुॅं जारनि पर ओरिया कऽ चूल्हा चौका सब चीज कए कऽ बहुत टाइम लागि जाइ छल तऽ चूल्हा पर खाना बनबैमे आब हमरा सबके सुविधा यऽ जे गैस पर खाना बनबै छी बहुत सुविधा यऽ कनी पैसा तऽ लागि जाइ यऽ महंगा पड़ै यऽ लेकिन टाइम जे छै टाइम बहुत जल्दीमे खाना बनि जाइ यऽ पहिने सऽ बहुत सुविधा यऽ आब हमरा सब कऽ सब चीजमे आ पहिने जे रहै तऽ केकरो ओहिठाम फोन नहि छलए तकर बाद जे छलए तऽ बहुत छोट मोबाइल छलए जे हँ कहुना बातचीत भए जाइ छै आब तऽ सबके बड़का मोबाइल टच मोबाइल रहै यऽ तऽ आब बहुत वीडियो देखै यऽ बहुत समाचार बहुत किछु पैघ मोबाइल पर से अवगत भए जाइ यऽ लोक कऽ बाहरो महक तऽ बहुत सुविधा होई यऽ तऽ आब पहिलुका अपेक्षामे एखन बहुत सुविधा सऽ हमसब रहै छी बहुत नीक सऽ रहै छी बहुत सुविधा सऽ रहै छी आ आर बहुत नीक सऽ एखन रहै छी ओकर बाद की